अब साधारण सी बात है कि फोटोग्राफर का सम्बन्ध तो फ़ोटो से ही रहेगा क्योंकि फ़ोटो से ही तो उसका करियर है तो अगर फोटोग्राफर और फ़ोटो की विषय में अगर कोई सम्बन्ध की बात की जाए तो उसका सम्बन्ध तो सिर्फ़ उसके द्वारा जो खींची हुई फ़ोटो है उसी से है चाहे वह पहली फ़ोटो खींचे चाहे वह लास्ट फ़ोटो खींचे पर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार मैंने मेरी बहन शादी में फ़ोटोग्राफ़र को अरेंज किया था फोटो खिंचवाने के लिए तो उसने बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज खींची थी और मैंने उसको बोला था कि मुझे इन फोटो का एलबम बना कर चाहिए तो उसने मुझे एलबम भी बना कर दिया था तो मैंने वह एलबम देखा उसमें सारी फ़ोटो बहुत अच्छी थीं पर जो लास्ट की फ़ोटो थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि स्टार्डिंग में तो मतलब स्टार्डिंग से हर चीज़ें थी चाहे वह एंगेजमेंट की फ़ोटो हो हल्दी की फ़ोटो हो छोटे छोटे रस्मों की फ़ोटो फिर शादी की फ़ोटो पर जो लास्ट की विदाई की फ़ोटो थी उन फ़ोटो ने मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया वह लास्ट की फ़ोटो थी विदाई की फ़ोटो थी तो वह तो एक इमोशनल सीन ही होता है तो वह फ़ोटो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित करने वाली फ़ोटो थी उसमें सारी फैमली थी दीदी अपने ससुराल जा रही थी मतलब वह एक ऐसे की परमानेंट ही कोई अपना घर छोड़ कर जा रहा है तो उस फ़ोटो के अन्दर काफ़ी भावनाएँ जुड़ी हुई थीं उस फ़ोटो को देख कर लगा की एलबम ख़त्म ही नहीं होता तो अच्छा रहता वह फ़ोटो एलबम की लास्ट फ़ोटो थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ोटो ने कभी ख़त्म ही नहीं होना था चलते हुए रहना था और फ़ोटोग्राफ़र की बात करें तो फोटोग्राफर का तो एक मेन मुद्दा ही होता है उसकी फ़ोटो फ़ोटो की ज़रिए ही वह अपना करियर बनाता है आगे बढ़ सकता है उसकी फ़ोटो देखकर ही हम उसको कोई ऑर्डर देते हैं पहले तो हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र कैसा क्या है उसकी पहले उसको बोलते हैं कि आप अपना कोई एलबम दिखाओ जो आपने खींचा होगा तो वह दिखाता है उन्हीं से उसका उसको ऑर्डर मिलता है मतलब अगर उसकी फ़ोटो खींचने का तरीका अच्छा होगा अगर वह अच्छे से फ़ोटो खींचता होगा तो ही उसको कोई ऑर्डर देगा तो फ़ोटोग्राफ़र और फ़ोटो के बीच में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सम्बन्ध है क्योंकि फ़ोटो से ही उस की ज़िन्दगी है फ़ोटो से ही उसका भविष्य होता है तो ऐसा है कि एक फ़ोटोग्राफ़र का भी खुद का सपना रहता है कि मेरी पहली से लेकर लास्ट तक की फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट हो तो उस उसका भी वही रहता है कि यार मेरी जो लास्ट की फ़ोटो है वह पहली की फोटो को प्रवाहित नहीं करनी चाहिए पहले की फ़ोटो लास्ट की फ़ोटो को प्रभावित नहीं करनी चाहिए तो ऐसा होता है फ़ोटोग्राफ़र के साथ में